ہلو ہاں جی کانٹریکٹر جاوید رسول سے بات ہو رہی ہے میری جی میں آر این بی آفس سے ایگزیکٹو انجینئر بات کر رہا ہوں جی جی ہم نے جو آپ کو یہ کانٹریکٹ دیا ہے تو آپ ہمیں شکایتیں موصول ہو رہی ہیں کہ آپ کام میں ڈیلے کر رہے ہیں آپ کم سے کم تیس میٹر دن میں کیا کریں کام اور تیز تیز کام کریں اور اگر آپ کچھ اضافہ کر سکیں نا کام کرنے کا وقت اس کو بڑھا دیں کیونکہ یہ صرف دس منتھ کا پروجکٹ ہمیں گورمنٹ کی طرف سے ملا ہے اس میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ہمیں پھر پھر آگے جواب دینا پڑتا ہے تو آپ برائے مہربانی اس کام کو جلد سے جلد انجام دیں نہیں ہمیں جو آپ وہاں کے علاقے کا سرپنچ ہیں تو وہ یہاں پہ ان کی ایک اپلیکیشن آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانٹریکٹر ہیں وہ ڈیلے کر رہے ہیں کام میں نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ کام نہیں کریں گے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف دس مہینوں کا پروجکٹ ہے کیوں کہ ہمیں گورمنٹ اس میں پھر آگے کوئی ایکسٹینشن نہیں دے گی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دس منٹ دس منتھ مہینوں میں ہی یہ کام ختم کریں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے